आं हॅलो कोण उलयता आं आं तो पयर येयल्लो तो आयदनकार आं आं आं थोय आसले तर तुमी आं आं आनी त्यो गुंण्यो बी आसा गुंण्यो बी आसा आलमिनची आयदनां बी आसा आं आं केन्ना येता तर हय आनी दोन दिसांनी येयात तर

व्हडलो व्हड व्हडलो एक तोप हाड स्टिलचें आयदनां हाड पेले बोश्यो जाय म्हाका कुलेरां जाय आनी बोगुणें हाड एक बोगुणें आलुमेनचें हाड मातशें धाकटेंत हाड हय धाकटेंत आनी तेजें दापणें जाय आं म्हाका दापणें हाड एक हय हाड हाड पयता हय हय हाड हाड हांव पयतां पयलीं कशें आसा तें आनी मागीर घेता हांव हय हय घेवन यो घेवन यो हय आसा आसा हय हय यो यो घेवन यो आं आसतलें आसतलें सकाळीं सकाळीं येया आनी हय आनी ते किदें पयशे बीन मातशे कमी ध करात आं आं बरें बरें घेवन येयात आनी त्यो आं आनी त्यो वाटयो बीन मेळटल्यो वांटयो बी आसा आं मात्श्यो धाकटो जाय मिडयम सायजीच्यो हय हय तसल्योत तसल्योत आं आं आं बरें बरें यो यो आं बरें